पतीशो चमचम रसमलाई सोनपापड़ी वड़ो सोनवड़ो पतीशो रसगुल्लो इमरती ॼमूं जिलेबी पेड़ो बर्फी मिठा समोसा गिहर मुंङन जो सीरो मेसू ॾोढी मालपूड़ो सूजीअ जो सीरो कणाह प्रसाद लोलो